اردو زبان جو ہم سب کی بہت پیاری اور محبوب زبان ہے جس زبان میں ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں یہ اردو زبان جس کی اپنی ایک پرانی اور اہم تاریخ رہی ہے اور جس زبان ہندوستان کی تعمیر اور ترقی میں اور اس کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے میں بہت ہی زیادہ اہم رول ادا کیا ہے موجودہ وقت میں جو ٹیکنالوجی اور سائنس کا دور کہلاتا ہے آج کے اس سائنس کے دور میں اردو زبان کو بہت زیادہ چیلنجوں کا سامنا ہے اردو زبان کو جن بڑے چیلنجوں کا سامنا ہے ان میں سے ایک ہے کہ جدید دور میں اردو زبان کو کیسے استعمال کیا جائے سائنس اور ٹیکنالوجی کی زبان میں اس کو کیسے ترقی دی جا سکے اور کیسے پروان چڑھایا جا سکے اور جن جگہوں پر دوسری زبانیں ترقی کر رہی ہیں وہاں اردو زبان کو کیسے قابل استعمال کیا جا سکے اور کیسے جو ہے اردو زبان کا رواج ڈالا جا سکے اردو ان تمام بڑے چیلنجوں کا سامنا کر رہی ہے لیکن ریختہ فاؤنڈیشن نے اپنی بے مثال قربانیوں اور لاجواب خدمات کے ذریعے اور تگ و دو کے ذریعے اردو کے تمام چیلنجوں کا سامنا کیا ہے بڑی تعداد میں اردو کو کامیاب کرنے میں ریختہ کا اہم رول ادا کیا ہے